हांव रेखा पागी हांवें सोमाराक ऑनलायन सायटी वेल्यान घरात वापरपाचें सामान मागयल्लें तें सामान आयज बुधवाराक पावलां तातूंतलें दोनय तेलांचीं पाकिटां फुटून पुराय तेल गळ्ळां आनी बाकिच्या सामानांक लागलां सामान वेगळें काडून निवळ करता मेरेन म्हजो कितलोसोच वेळ वेस्ट जालो ऑनलायन सामान डिल्हीवरी करतना हाचे फुडें तुमी जतनाय घेयात अशें तरेन कस्टमरांक नाराज करचे न्हय